جی ہاں ہمارے علاقے میں مختلف مقامی فنکار اور کاریگر وقتاً فوقتاً تربیتی شیشنس اور ورکشپیس منعقد کرتے رہتے ہیں تاکہ لوگوں کو ہند سکھایا جا سکے اس سیشنس کا مقصد صرف تعلیم دینا ہی نہیں ہوتا بلکہ نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرانا بھی ہوتا ہے یہ سیشنل عام طور پر مقامی کمیونٹی سینٹرس اسکولوں یا کسی ثقافتی مرکز میں منعقد ہوتے ہیں اور اکثر اوقات ان میں شرکت کے لیے کوئی فیس بھی نہیں لی جاتی تاکہ ہر طبقے کے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکے ان تربیتی پروگراموں میں مختلف اقسام کے فنون سکھائے جاتے ہیں جیسے کہ روایتی دستکاری پینٹنگ خطاطی سلائی کڑھائی مٹی کے برتن بنانے کا فن لکڑی کا کام موسقی ڈرامہ اور یہاں تک کے جدید فنون جیسے فوٹوگرافی یا گرافک ڈیزائن بھی شامل ہوتے ہیں ان شیسنس کو مقامی حکومت این جی اوز یا تعلیمی اداروں کی مدد سے منظم کیا جاتا ہے اگر میں خود کسی فن یا ہند کو سیکھنے کا شوق رکھوں تو میں سب سے پہلے اپنے علاقے کے کمیونٹی سینٹر یا ثقافتی مرکز سے رجوع کروں گی میں وہاں موجود عملے سے پوچھوں گی کہ کیا حالیہ دنوں میں اگر میں خود کسی فن ہند کو سیکھنے کا شوق رکھوں گی تو میں سب سے پہلے اپنے علاقے کے کمیونٹی سینٹرز یا ثقافتی مرکز سے رجوع کروں گی میں وہاں موجود عملے سے پوچھوں گی کہ کیا حالیہ دنوں میں کوئی تربیتی سیشن ہو رہا ہے اور اگر نہیں ہو تو کب ہو سکتا ہے اگر وہاں ادارہ ایسی معلومات فراہم نہ کرے تو میں مقامی اسکول کالج یا کسی قریبی ہند سکھانے والے اداروں سے بھی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کروں گی